جی میرے بھائی بہن ہیں جن سے میں سب سے زیادہ قریب ہوں شکل مزاج اور حرکت کے معاملات میں کافی میں اپنے بھائیوں بہنوں سے ملتی جلتی ہوں اور میرے بھائی بہن مجھ سے ملتے جلتے ہیں رہی بات مختلف ہونے کی تو مجھے نہیں لگتا ہماری کوئی بھی ایسی معاملات ہوں گے جن میں میں مختلف ہوں اپنے بھائی بہنوں سے کیونکہ میں جیسا ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے آئے ہیں جیسا وہ کرتے ہیں ویسا میں بھی کرتی ہوں اور جیسا میں کرتی ہوں ویسا وہ بھی کرتے ہیں مخللف اگر جو میں کہوں تو ایک بات پہ میں ان سے مختلف ہوں جیسے کہ میں کوئی باتیں راضی نہیں ہوتی ہوں جلدی جب کہ حالانکہ وہ ہو جاتے ہیں وہ میری کوئی بات مان لیتے ہیں کیونکہ میں ان سے چھوٹی ہوں اور گھر میں سب کی لاڈلی ہوں